तो हाँ मैंने एक प्रोडक्ट ज़रूर ओडर किया था और वो प्रोडक्ट था संसक्रीन तो जो संसक्रीन था उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पानी पानी हो रहा था और वो क्रीम जो है काफ़ी समय तक मोश्चराइज़ नहीं कर रही थी और जैसा की मैंने फ़ोटो में देखा था तो उसका जो साइज़ था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बता रहे थे लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आया जैसे कि मैंने ओडर किया तो मैंने देखा तो उसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और तो मुझे तो वो प्रोडक्ट बिलकुल पसंद नही आया हाँ कह सकते है कि वो कम दिन में डिलिवर हो गया था और बजट फ़्री भी था इसी लिए